से जानुवारि नै रोजा से थाम सेप्तेम्बर जिगुजौ दाइन जिसे जिबा नभेम्बर नै रोजा बा जिद' सेप्तेम्बर नै रोजा द' जिसे जानुवारि जिगुजौ गुजिगु